प्रणाम सर जी सर आइ काल्हिके अर्थव्यवस्थाके बारेमे सर अहाँसँ किछु पुछनाइ रहय जानकारी चाहिये जे केना केना आइ काल्हिके बिहारके अर्थव्यवस्था नहि देखय छियै वएहके बारेमे

हँ हँ हँ आओर आओर सर हँ सर आओर शराबबन्दी जे भेल तऽ ई से तऽ हमरा ख्याल से लागइए जे आओर सब आदमी सब शराब जादा यूज करय लगलइ आब पहिले तऽ पहिले तऽ शराब दुकाने टा पर मिलैत रहय हमरा ख्यालसँ आब तऽ देखय छियै होम डिलिवरी भए रहल छै हँ सरकार सरकार जै कारण बन्द करलकइ रहय ओ तऽ देख रहल छियै ने भए रहल यऽ हँ

जी जी जी जी

हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ शिक्षा शिक्षा शिक्षाके सर शिक्षाके बारेमे कुछो बताउ हुँ

हँ ओहोसँ अर्थव्यवस्थापर बहुत प्रभाव पड़य हेतय ने सर हुँ ओऽ हुँ हँ सर अहाँ अहाँसँ मिलके बढ़िआँ जानकारी मिलल ठीक छै सर फेर आबय छी ऑफिस